मेरी सारे कोला बड्डी वीकनेस ऐ मेरा आत्मविश्वास ते ओह्दे कारण केह् होंदा कि में जित्थे जन्नी उत्थें शैल करियै ओह् बी नेईं करी पांदी किश बी मतलब कि मेरा संगीत कन्नै ज्यादा पढ़ाई सारा किश ऐ ते मिगी परफॉर्मेंस करने मिगी डर लगदा कि कि आत्मविश्वास घट्ट ऐ जिस दिन मेरे अंदर आत्मविश्वास आई जाना ते में बनाई लैता उस दिन में शैल इक दिन सारा किश करी टकाना एह् मिगी आत्मविश्वासे दी कमी मेरी सारें कोला बड्डी कमी ऐ सारें कोला बड्डी कि कि अगर आत्मविश्वास नी आया ते बंदा किश नी करी सकदा ना स्टेज उप्पर चढ़ी सकदा ना करियै शैल करियै किश फंक्शन करी सकदा ना किश करी सकदा मतलब समझी लैओ तुस अगर मेरी सारें कोला बड्डी वीकनेस आत्मविश्वास ऐ ते अगर मेरा ओह् बनी जंदा ते सारें कोला बड्डी स्ट्रेंथ बी मेरी आत्मविश्वास ई होनी ऐ